ہیلو سر آپ مسکان ٹراویلس سے بات کر رہے ہیں سر میں دلی گھومنے آیا تھا تو میں جامع مسجد پہ جامع مسجد پہ ابھی رکا ہوں اپنے فیملی کے ساتھ سر مجھے ستیہ نارائن مندر تغلق آباد میں جو ہے وہاں گھومنے جانا ہے سر مجھے ایک جیسے کہ میری فیملی میں دس لوگ ہیں تو سر ایک گاڑی بک کرنے کے لیے آپ کے پاس کال کیا تھا جو مجھے وہاں لے جا سکے تو کیا آپ کے پاس ہو جائے گا سر دس لوگ ہیں ہم سب

سر جو کوئی ایسی بڑی گاڑی کر دیجیے جو دس لوگوں کو آرام سے بٹھا کے لے جا سکے اچھا تو اس میں آ جائیں گے سب لوگ اچھا چھا سر سر چارج کیا ہوگا اس کا کتنا پیسہ پڑے گا تین ہزار کچھ کم وم ہوجائے گا تو آپ یہ بتا سکتے ہیں سر کس وقت جانا ٹھیک رہے گا جیسے کہ مجھے کل جانا ہے تو کس وقت جانے کے لیے وہاں ٹھیک رہے گا کہ بھیڑ نہ ہو زیادہ میں آسانی سے جا سکیں وہاں وزٹ کر کے آ سکیں

ٹھیک ہے سر اچھا اچھا اچھا

سر تو میں آپ کو کل جب نکلنا ہوگا اس سے ایک گھنٹہ پہلے میں آپ کو کال کروں گا پھر میں آپ کو اپنا ایڈریس بتا دوں گا اور پھر آپ گاڑی میں بھیجج دیجیے گا ہوٹل کے پاس جی ٹیھک ٹھیک ہے سر پھر میں آپ کو کل کال کرتا ہوں اس جانے سے پہلے ٹھیک ہے ٹھیک ہے شکریہ سر